मैंने जो कलर पेन्सिल जिस दुकान से खरीदी थी वह बहुत ही बेकार निकली जो कि कलर भी नहीं थे उसके अन्दर अच्छे और उसकी नोक बार बार टूट रही थी शार्प करने में बच्चों से बार बार टूट रही थी और बहुत ही बुरी पेन्सिल थी वह कलर भी नहीं थे जिसका मुझे मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसा भी वेस्ट हुआ और मैं ऐसे प्रोडक्ट को अब अगली बार भविष्य में कभी नहीं खरीदूँगी जो कि जिससे कि मेरा नुकसान हुआ है और अगली बार मैं कुछ भी कलर पेन्सिल क्रय करने पर बहुत विशेष ध्यान दूँगी